मुगाचे गोडशें मुगाचें कण्ण आनी मुगाची मुग घालून आमी पंचकाज करतात ती खत शिरो शेवयो मणगणें सो सोजी सोजी पातोळ्यो वा नाशण्याच्या सत्व

नाशण्याची कापां दाळीची दोस पुरणपोळी पायस खाजें लाडू पिटे तानाचे गोड लाडू आमचे उकडे तानाचे ते रव्याचे लाडू बेसन लाडू साकरेची कापां चकऱ्यो शंकर पाळी आनी फेणोरी नेवरी आनी गांवटी पेडा गांवठी गांवठी पेडो